हैलो हांजी अच्छा केह्ड़ा साइकल चाही दा तुहानू अच्छा किन्नी रेंज तक चाही दा थुहानू अच्छा साढ़ी दुकान साढ़ी हीरानगर ऐ मोड़ पर दो किलोमीटर राईट साइड दुकान पर बोर्ड कोई निं लग्गे दा ठीक ऐ मैं करी उड़गी हा हांजी ओ के ठीक ऐ